सबंद पुर्ण जगांत आमचो भारत देश हो असो की ज्या देशान विविध तरेचें टेम्प्रेचर क्लायमेट म्हणजे वातावरण हातुंतलें वैविध्य हें आपल्या देशांत सापडटा इकवेटराचेर आपलो हो भारत देश वो आसा ताच्या मुळें ट्रॉपिकल क्लायमेट अशें ताका म्हणटात हे सगळे इंग्रजितले शब्द ट्रॉपिकल क्लायमेट ह्या क्लायमेटाक लागून आमच्या देशांत जे पुरक अशें वातावरण जें जालें तातुंतल्यान असंख्य तरेचीं जनावरां अशे असंख्य तरेचे प्राणी असंख्य पक्षी असंख्य जीव जंतू झाडां पाले जे जगांत अशें खंयच मेळचेना इतले प्रमाणाचेर इतलें आमचे देशांत हें तयार जालें शंबरून अदीक भाशा ह्यो आमच्या देशांत निर्माण जाल्यो जंय संस्कृती ताची जननी आसली तरी सुद्दां अनेक भाशा ह्यो आपल्या देशांत निर्माण जाल्यो म्हणजे अशें मराठींत म्हणटात की प्रत्येक बारा कोसावरी आपली भाशा बदलते असे म्हटलें तरी सुद्दां प्रत्येक भाशेचें वेगळे वेगळे पैलू हे तयार जातात अशें आपले देशातूंच अशें इतले प्रमाणांत जावूंक शकलें आतां एखाद्या कडेन आनी हीच आमची आमच्या देशाची ही जी आसा ती श्रिमंती आसा जगांत खंयच सापडच्यो ना इतली वनऔषधी प्रकल्प हे आमचे देशांत हे अशे वनऔषधी ह्यो म्हणजे जेका हरबल प्लाण्ट्स अशें म्हणटा तशे आमच्या देशांत हे मेळटात आनी ही आमचे देशाची खरी श्रिमंती आतां प्रत्येक राज्य ताजो प्रत्येकाची भाशा वेगळी प्रत्येकाचो ड्रेस वेगळे प्रत्येकाचो भेस वेगळो जाका आमी इंग्लीश भाशेंत डायवरसिटी अशें म्हणटात आनी ताका आमी विविधतेंत एकता किंवां युनिटी इन डायवरसिटी असोय शब्द वापरतात हो सगळो वैविधतेक आतां सगळीं राज्यां मेळून जीं कन हाका जीं आपलो सहभाग दितात त्या सहभागाक सबंद देश हो श्रिमंत जायत आसता कारण प्रत्येक राज्य हें आप आपलो सहभाग तातूंत दीत आसता ताच्या मुळे गोंय हें जर अशें धरलें एक ल्हानशें राज्य तरी सुद्दां गोंयातलें जें आर्ट आनी क्राफ्ट जाका म्हणटात तीं सुद्दां आपलो सहभाग हो ह्या देशा करता दीत आसतात उदाहरणार्थ समजा कावी आर्ट आसतलें मंदिरातलीं शिल्पकला आसतल्यो गोंयची खास जेवणातले पदार्थ जरी तांचे अन्य राज्यांचो परिणाम जरी आसलो तरी सुद्दां स्वताची म्हणून कांही गोंयचीं ही उदाहरणार्थ गोंयचें खतखतें अशें जें खंय मेळचेंना अशें तरेचें हे गोंयांत आसता सारस्वत हो एक समाजांतलो भाग आसा सारस्वत थाळी म्हणून एखादें पदार्थ वा खाणाचो एक निर्माण जाल्लो आसता जशीं पोर्तुगिजांच्या इनफ्लुंनसान म्हणजे पोर्तुगेजांच्या परया प्रभावान सान्नां बिबींक अशें किरिस्तावां मदीं हीं काहीं खाण्या पदार्थ निर्माण जाले फुगडी देखणी अशीं जीं विवीध लोक कलेचे प्रकार जे आमच्या गोंयांत जे वेगळेपण दाखयतात हें सगळें देशाक एकूण आपलो सहभाग दितात म्हणजे पुर्ण देशाच्या जी कल्चरल हॅरिटेज आमी म्हणटात किंवां सांस्कृतीक वारसो जेका म्हणटात तातूंत हे सगळे आपले एक एक सहभाग दितात आणी एखादे गोश्ट एखादे कडेन जर शंबर गोश्टी आसात आनी ताका जर दोन गोश्टी ताणें जर अदीक केल्यो आसत जाल्यार ताचे कडेन एकशें दोन गोश्टी तयार जातात आनी तो दोन पड आनी दोन गुणांनी तो आनीक श्रिमंत जाता तश्यांच पद्दतीन म्हाका दिसता की गोंयचें सुद्दां जें सहभाग आसा भितर तो आपल्या देशाच्या स श्रिमंतीन हो थोडो जरी आसलो तरी सुद्दां आपलो सहभाग हो भितर दिता